میری ایک بہن اور ایک بھائی ہیں ہمارے زیادہ تر ہم مختلف ہی ہیں ہم مختلف ہیں اس بات سے کہ ہمارے کھانے پینے کی چیز الگ الگ ہے اور وہ اس کو کچھ اور پسند ہے ہمیں کچھ اور پسند ہے اور ہم کچھ اور دیکھنا پسند کرتے ہیں اور وہ کچھ اور دیکھنا پسند کرتے ہیں تک کہ کچھ اور گیم کھیلنا پسند کرتی ہوں وہ کچھ اور گیم کھیلنا پسند کرتے ہیں لیکن ہمارے معاملات ملتے ہیں وہاں پہ جہاں پہ ہم اسٹدیز کرتے ہیں ہم سا سب بھائی بہن ایک ساتھ اسٹدیز کرتے ہیں کچھ پروبلمس مجھے آتی ہیں تو وہ مجھے وہ بتاتی کچھ انہیں آتی ہے تو میں انہیں بتاتی ہوں اس طرح ہم پڑھائی میں تو مختلف نہیں ہیں لیکن ہم اور چیزوں میں مختلف ہیں ہم پڑھائی ساتھ مل کے کرتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کی ہیلپ بھی کرتے ہیں اور ہماری اوپینینس بھی میچ کرتی ہیں کچھ کچھ